दूसरे ज़िला से आए हें कौन कौन होती है तो बताइए

हाँ हाँ

अच्छा लगती

अच्छा लगती

ठीक है ठीक है रख देते हैं ठीक है रख दिज